आवाज सुन रहे हैं देखिए हमको बढ़िया सा एक कोटन का कपड़ा लेना है

कपड़ा में जो है शर्ट पैन्ट लेना है

तो क्वेलटी हमको अच्छा चाहिए ठीक है तो उसमें किस किस रेंज का है थोड़ा सा आप हमको मतलब थोड़ा दिखा भी सकते हैं और लेंगे क्या कम से कम क्या रेंज आएगा अधिक से अधिक कितना आएगा

हाँ ओरिजनल हमको चाहिए जो कि गर्मी ओर्मी में कोई दिक्कत न हो परेशानी न हो और लेकिन हमको हाँ तो हमको जो है मान कर ये थोड़ा ज्यादै हमको लेना है तो क्या रेट दे सकते कुछ कम तो कीजिएगा मान के चलिए एक पीस दो पीस तो हम नहीं लेंगे हम थोड़ा होलसेल टैप में लेंगे थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम जो है मतलब थोड़ा यूज करेंगे और भी जितने भी सदस्य हैं न कुछ देने है परिवार सब में तो कितना डिस्काेन्ट कीजिएगा सो बता दीजिए न कौन कौन कम्पनी का अब में है अच्छा जी अच्छा मिलिएगा

तो दस से पाँच के बीच